हमर इहाँ जे छै ने समाजमे बहुत तरह धर्मके आदमी रहै छै हिन्दू मुस्लिम सभ सभ सभमे बहुत एकता छै बहुत जादा सभ मिलिजुलि कऽ रहै छियै इहाँ दू दू चारिगो मतलब कि सभ जगह अलग अलग मतलब दू किलोमीटर चारि किलोमीटर पाँच किलो मीटरमे अलग अलग भाषा बोलै छै सभ कोइ मैथिली बोलै छै कोइ कोइ ठेठी बोलै छै कोइ हिन्दी बोलै छै कोइ कुछो कुछो बोलै छै कोइ सुरजा पूरी बोलै छै आओर हमारे इहाँ जे छै सभ एकता अच्छा छै हिन्दू मुस्लिममे सभमे सभ जेनाकि हमर सभ हिन्दू अर मे पर्ब छै होली सभ मिलिकऽ खेलै छियै इहाँ सभ सभ खेलै छै ओहो सभके जेना मोहरमछै मोहरमो हिन्दू सभ खेलै छै मोहरम सभ इहाँ मिलजुलि कऽ सभ सभ पर्ब त्यौहार मनाबै छै इहाँ हमर सभमे हिन्दू मुस्लिम मे सभ बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ एकता छै सभ मिलिजुलि कऽ रहै छियै आओर ओ सभ इहाँपर पाँच किलोमीटर दस किलोमीटर मे अलग अलग जगह मे सभ जगह अलग अलग जात रहै छै अलग अलग धर्म मे रहै छै जेना छै यादव छै संथाल सभ रहै छै ब्राह्मण छै मुस्लिम छै हमर समाजमे ई सभ रहै छै गङ्गा जमुना तहजीब धर्मके धर्मक स्वच्छताके रहै छै